साड्डे उत्थैं कुड़ियां शाम्मी दपैह्री लुत्ता खेलदियां लुत्ते बिच्च केह् करदे डब्बे बनांदे ते कन्नै पत्थर लैंदे इक ठिप्पी जन इ'यां टकांदे उसी ते कन्नै इक लत्तै कन्नै जम्प करी करी करी अग्गें अग्गें जंदे फ्ही पिच्छें पिच्छें आंदे फ्ही कम्पलीट करदे उसी मतलब बड़ा शैल लगदा इ'यां खेलदियां कुड़ियां शाम्मी ज्यादातर कुड़ियां खेलदियां मुड़े नी खेलदे उसी गेमे गी साड्डे लोकल ओह् ज्यादा चलदा ते कन्नै इ'यां बाह्रा दा गेम एह् ऐ चिड़ी छिक्का खेलदे ओह् बी बड़ी खेलदे ते उन्न ओह् चिड़ी शिक्का मिगी बड़ा पंसद ऐ खेलना ते में अपने बी बड़े कालेज बिच्च टूर्नामेंट कीते दे सारा किश कीते दा ते मिगी बड़ा इक आंदा टेबल टैनिस आंदा बड़ी बड़े सारे ऐ ते बस एह् ही ऐ कि साड्डे इत्थैं ज्यादा लुत्ता खेलदियां कुड़ियां